آج کے زمانے میں فون بچوں بچوں کے پاس ہے پر پہلے زمانے میں فون صرف گھر کے بڑوں کے پاس ہوتا تھا پہلے زمانے کے فون بہت اچھے اور بہت ٹکاؤ ہوتے تھے پر اس کے علاوہ آج کے زمانے کے جو فون ہیں وہ اتنے ٹکاؤ اتنے مضبوط نہیں ہیں ہمارے ہاتھ سے فون گرتے ہی ٹوٹ جاتا ہے پر پہلے کے زمانے کے جو فون ہوتے تھے وہ بہت چلتے تھے بہت ٹکاؤ ہوتے تھے آج کے زمانے میں ہمیں نیٹ ورکنگ کی اچھی سویدھا ملتی ہے پر پہلے زمانے میں ہمیں نیٹ ورکنگ کی اتنی اچھی سویدھا نہیں ملتی تھی اس وجہ سے ہمیں بہت ادھر ادھر فون لے کے نیٹ ورک کی تلاش کرنی پڑتی پر آج کے زمانے میں ہمیں نیٹ ورکنگ اچھی ملتی ہے اس کے ساتھ انٹرنیٹ بھی اچھا مل رہا ہے اور انٹرنیٹ سے ہمارے بہت کام بھی آسان ہو سکتے ہیں پہلے پہلے سے زمانے میں سم سم ریلائنس سی ڈی ایم اے یہ سب چلتی تھی سی ڈی ایم اے چلتی تھی آئیڈیا چلتی تھی پر آج کے زمانے میں بالکل بدل چکا ہے آج کے زمانے میں جیو چلتی ہے ووڈا فون چلتی ہے ایرٹل چلتی ہے اور فون کا فون کا یوز بہت اچھا ہو چکا ہے فون سے آپ سارے اپنے کام کر سکتے ہیں آفس کے کام کر سکتے ہیں آج کل کے جو اینڈرائڈ فون ہیں اس سے اس سے آپ لوگ اس سے آپ اپنے آفس کا کام کرتے ہیں آپ کوئی رپورٹ بھیجنی ہوتی ہے وہ کر سکتے ہیں اور ڈاکٹر بھی ڈاکٹروں کے لیے بھی بہت آسانی ہو گئی ہے اس فون سے اور اس اس وجہ سے جو ہے نا یہ فون بہت ہمارے کام آئے ہیں اینڈرائڈ فون اور پرانے زمانے کے فون میں یہ فرق تھا کہ ہم پرانے زمانے کے فون کو صرف کالنگ کے لیے ہی کام میں لے سکتے تھے آج کے جو فون ہیں ان کو ہم کالنگ کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ کی یوزج کے لیے کیمرہ کے لیے ورنہ پہلے کے زمانے کے فون اتنے خاص نہیں ہوتے تھے اس لیے مجھے اچھے لگتے ہیں آج کے زمانے کے فون مجھے بہت بڑھیا لگتے ہیں میں پرسنلی ووڈا فون کی سم یوز کرتا ہوں اور بہت اچھی نیٹ ورکنگ آتا ہے اس میں